سیاحتی مقامات میں ڈل جھیل ہے لال قلعہ ہے قلعہ آگرہ ہے سندر بن ہے سندر بن بنگال اور مغربی بنگال میں پائے جانے والا ایک قدرتی علاقہ ہے سندر بن کا رقبہ تقریبآٓ دس ہزار کلومیٹر ہے جس میں تقریبآٓ ساٹھ فیصد بنگلہ دیشی جبکہ باقی بھارت میں ہیں سندر بن ایک یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ مقام ہے اور اسی طریقے سے لال قلعہ جمنا کے نزدیک واقع لال قلعہ مغلیہ سلطنت کے سنہری دور کی یادگار ہے اسے سترہویں صدی میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کرایا تھا اس قلعے کے دیوان خاص میں تخت طاؤس واقع ہے جہاں بیٹھ کر مغل بادشاہ ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت کرتے تھے اور اسی طریقے سے ڈل جھیل بھی ایک گھومنے کی جگہ ہے وادئ کشمیر کی ایک جھیل ہے اور یہ سری نگر شہر میں ہے دنیا کے چند ممتاز سیرگاہوں میں شمار ہوتی ہے چونکہ دریائے جہلم اس کے بیچ سے ہو کر نکلتا ہے اس لیے اس کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پر اپنے مہمانوں کو میں لے جانا چاہوں گا